अजकल्ल ते मीं लगदा च म्युजिक च बी साढ़े लोकें दा इक इंटरटेनमैंट दा फक्सकलास साधन ऐ बौह्त अच्छा साधन ऐ जि'यां पैह्ले ते लोक नैट दी इन्नी फैसिलिटी नेईं ही होंदी कोई अगर मन करदा हा कि एह् सुनी लैच्चै एह् गाना सुनी लैच्चै पैह्लें इस तरह दी सानूं ओह् फैसिलिटी नेईं ही होंदी पर अजकल्ल दे दौर च मिगी लगदा ऐ कि संगीत बड़े हाई लैवल पर पुज्जी गेदे तुस जेह्ड़ा बी किस्म दा संगीत सुनन्ना चांह्दे ओ चाहे वैस्ट्र्न सुनन्ना चांह्दे चाहे डोगरी सुनन्ना चांह्दे ओ चाहे कश्मीरी सुनन्ना चांह्दे ओ कोई बी किस्म दा जेह्ड़ा संगीत ऐ तुस अजकल्ल नैट्ट उप्पर सर्च सारा कुछ सर्च करियै ते बौह्त अच्छा तुस संगीत गी सुनी सकदे ओ होर अपना इंजायमैंट करी सकदे ओ जेह्ड़ा संगीत ऐ एह् जिसलै तुस सुनगे जि'यां भक्ती संगीत सुनगे ते तुसेंगी उस इश्वर कन्नै गै बिलकुल लीन होई जंदे होर तुसेंगी इ'यां लगदा कि बस इ'यो साढ़ा जीवन ऐ अग्गें पिच्छें साढ़ी कोई दुनियां निं ऐ तुसें गी ओह् मनें गी बड़ा शांती दिंदा तुस बड़ा ओह्दे च इंजाय करदे ओ तुस डोगरी संगीत सुनदे ओ ते ओह् बी तुसेंगी बड़ा अच्छा लगदा तुसेंगी इ'यां लगदा प्हाड़ें कन्नै रिलेटिड़ जिसलै गाना चलदा ते तुसेंगी इ'यां लगदा कि अस प्हाड़ें च गै पुज्जी गे आं जिसलै नाड़ूएं दा नांऽ सुनन्ने आं ते इ'यांं लगदा ऐ चंम चंम नाड़ू गै जि'यां बगाऽ दे बगाऽ दे होंदे न उ'ऐ जेही सोच उ'ऐ जेहा सब कुछ दमाकै बिच्च उ'ऐ जेही पिक्चर चली पौंदी ऐ जि'यां जि'यां ते एह् बी इंट्रटेनमैंट दा बड़ा अच्छा इक साधन ऐ थियेटर जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू च बड़ा अच्छा चला दा ऐ जि'यां बलबंत ठाकुर जी नै शोटे शोटे बच्चे थियेटर च काफी जैदा नीरज़ जी नै जि'यां साढ़े मतलब जम्मू दे बच्चें गी बी थियेटर च काफी जैदा उ'नें कीता थियेटर दी प्रैकटिस दित्ती होर उं'दे बड़े अच्छे ड्रामें जेह्ड़े जि'यां घुमेइयां जेह्ड़ा ड्रामा हा बच्चें गी ऐक्टिंग करने दा इक स्टेज पर इक मौका मिलै इक टाईम हां जि'यां पेरैंटस जेह्ड़े होंदे हे ओह् बी बच्चें गी बाह्र नेईं हे भेजदे डरदे हे नेईं न्हेरे च नेईं जाना बाह्र निं जाना तुसें एह् चीज़ निं करनी संगीत गी इ'यां समझदे हे लेकिन अजकल्ल दे जेह्ड़े पेरैंटस न अजकल्ल ओह् चीज निं रेह्दी हून पेरैंटस बी जागरुक होए दे बच्चे बी जागरत होए दे हून ओह् आखदे कि नेईं अपना जेह्ड़ा ऐ सारी कलाएं गी अपनी डिवैलप करो अगर तुंदे च बोलने दी स्किल अच्छी ऐ उस्सी डिवैलप करो अगर तुंदे च गानें दी स्किल अच्छी ऐ उस्सीबी बढ़ाओ राईटिंग स्किल अच्छी ऐ तां उस्सी बी बढ़ाओ ओह् चीजें दा स्कोप जे्हड़ा तुसें अजकल्ल दिक्खने गी मिलदा ऐ पैह्लें एह् चीज़ां कुत्थें हि'यां पैह्लें ते जेह्ड़ा कुसे च टेलैंट होंदा बी ऐ हा ओह् दब्बी जंदा हा उभारी निं सकदा हां जि'यां तुस ग्राएं च जाओ अज्ज बी तुस दिक्खो प्हाड़ी लाह्कें च जाओ ते भाखें दे गानें आह्ले ग्रुपस बने दे बड़े बड़े अच्छे जेह्ड़ी लीडरस टाइप लेडिस होंदियां उ'नें अपना ग्रुप बनाए दा होंदा फसकलास ओह् ग्रुप च बैठी आंदियां सवेल्ला आंदियां हालां कि उ'नें गी सगीत दा कोई कनसैप्ट निं होंदा कुछ पता निं लेकिन ओह् कुदरती ऐ गॉड गिफ्टिड ऐ ओह् बैठदियां सर्कल च बैठदियां अपना इक गाना शुरु करदी जेह्ड़ी उं'दी लीडर होंदी ऐ ओह् शुरु करदी ऐ दुइयां उस्सी फॉलो करदियां ओह्दे कन्नै जुड़ी जंदियां होर इन्ना अच्छा लगदा जि'यां कुदै लाट्टी आह्लै पास्सै चली जाओ सुद्दमादेव आह्लै पास्सै चली जाओ चनैनी आह्लै पास्सै चली जाओ रामनगरै आह्लै पास्सै चली जाओ इत्थुआं दियां जेह्ड़ियां पार्टीस न अच्छियां अच्छियां बौह्त अच्छा भाख गीतड़ू एह् सब डोगरी दा सारा कल्चर जेह्ड़ा प्हाड़ें च सानूं जिसलै जन्ने आं दिक्खने गी लभदा ऐ केईं जेह्ड़ियां लेडिस जेह्ड़ियां पैह्लें बाह्र गै नेईं हियां निकलदियां ते केईं बारी असें जाना उ'नें आखना कि भाख तोआड़ी सुननी ऐ बाह्र गै नेईंं हियां आंदियां शर्म दे मारें नेईं नेईं नेईं असें नेई गाना फिर उ'नें गी समझाना पौंदा हा कि नेईं तुंदा एह् कल्चर ऐ तुसें इस्सी इंलाइटन करना ऐ तुस गागियां ते पता चलग केह् चीज होंदी ऐ भाख कि'यां गांदे न उस्सी कि'यां गांदे न उस्सी कि'यां इस्सी ग्रुप बिच्च कि'यां गाना ऐ कि'यां सिर तोआढ़े कन्नै जुड़दे न एह् चीजां नमें बच्चें गी जि'यां अजकल्ल भाख दे बारे च नेईं पता गीतड़ू दे बारे च नेईं पता एह् चीज़ां तुस अगर सानूं दसगे ते अस अग्गें अगली जनरेशन तक बी इस्सी पजागे फिर जाइयै उ'नें गी थोह्ड़ा लगदा ही कि नेईं चलो थोह्ड़ा थोह्ड़ा जानन्ने आं थोह्ड़ा परफार्म करने आं फिर उ'नें परफार्म करना बड़ा अच्छा अलग अलग पार्टिस बनी दियां ते ओह् फिर उ'नें सानूं गीत सखाने ते मिगी लगदा कि अस एह्दे च बी कोई पिच्छें निं रेह्दे जि'यां रूफ ऐ एह् ते एह्दे च कोई शक्क निं ऐ कश्मीर दा ऐ खब्बा खातून बड़ा अच्छा रूफ चलदा पर अजकल्ल साढ़े जेह्ड़ा जम्मू दे लोग न इ'नें बड़ा अच्छा अडाप्ट कीते दा जम्मू दे बच्चे जेह्ड़े केह् निं करी सकदे सब कुछ करी सकदे अपने कालेज च में दिक्खनी केईं बारी डिफ्रैंट डिफ्रैंट डांस होंदे जि'यां लोह्ड़ी होंदा लोह्ड़ी दे रिलेटिड़ सानूं केईं टास्क करना पेई जंदा ते बच्चे इक मिंट च त्यार करी लैंदे बड़ा टैलंट ऐ बच्चें च सोचदे न कि नेईं एह् उसदे कन्नै आई जंदा ओह्दे पर गांधी ज्यंति आंदी ऐ ओह्दे पर रिलेटड मतलब कोई बी जेह्ड़ा बी तेहार चलदा जेह्ड़ा बी दिन बार जिस जिस टाईप दा होंदा जो बी डे सैलिब्रेट कीता जंदा ओह्दे मुताबक जेह्ड़े बच्चें न अजकल्ल दे इ'न्ने टेलैंटिड होई गेदे उसदे मुताबक ओह् सांग चुनी लैंदे गानां चुनी लैंदे होर अपना जेह्ड़ा ऐ पूरा फुल्ल त्यारी कन्नै बौह्त अच्छा ओह् परर्फाम करदे न ते इंट्रटेनमैंट दा गै इक जरिया बनी जंदा और उत्थै पता चलदा कि बच्चे साढ़े बौह्त जैदा टेलैंटिड न एह् टेलैंट बच्चें च ऐ मतलब ओह् हून समें निं रेह्दा कि बच्चें अन्दर गै बैठदे न बाह्र नेईं ही निकलना दित्ता जंदा हून ओह् चीज़ां जेह्ड़ियां न ओह् खत्म होई गेदियां न ते प्रेड़ कालेज च इक मैडम होंदे हे राजकुमारी मैडम ओह् बौह्त अच्छा खब्बा खातून दा केईं बारी उ'नें रूफ्फ त्यार कराए दा होर बच्चें बौह्त अच्चा प्रफार्म करदे हे ऐसा निं ऐ कि जम्मू दे बच्चे निं करा दे जम्मू दे बच्चे बी इस चीज गी कश्मीरी डांस डोगरी डांस कुड साढ़ा जि'यां कुड ऐ बड़ा अच्छा उस्सी प्रफार्म करदे न बच्चें स्टैपस जेह्ड़े न बड़ा गै मुश्किल होंदा ऐ लेकिन बच्चे करदे न उस्सी बड़ा अच्छा उ'नें अडाप्ट कीते दा होंदा ऐ कालेज च कोई फंक्शन होए कुतै बी होए उस्सी ओह् प्रफार्म करदे न जागरना जेह्ड़ा बड़ा अच्छा लगदा ऐ जि'यां कुसै मुड़े दा ब्याह् होंदा ऐ सारे लोग कट्ठे होंदे जिसलै बारात जंदी उसलै घोड़ियां बी गांदे चलदी बरात जिसलै घोड़ी गांदे ते जेह्ड़े कुछ रिश्तेदार ब्याह् च बरात च चली जंदे ते पिच्छे रेही जंदियां जनानियां ओह् सारी रात जागदियां जागदियां ते ओह् फिर सारे रिश्तेदार किट्ठे होइयै जागरना करदे बोलियां पांदे अलग अलग तरह दे सारी लेडिस पूरी रात ओह् डांस करदियां ते साढ़ा ट्रडिशनल ऐ जागरना उस्सी करियै जद तक कुड़ी घर नेईं औंदी तद तक पूरी रात सारी लेडिस कट्ठी होइयै अपनी जेह्ड़ी ओह् रोनक लाई रखदियां न ते उसदे कन्नै साढ़े कल्चर जेह्ड़ा बड़ा ओह् इक जींदा रौंह्दा ऐ सुनने गी लभदा ऐ एह् मुड़े दे ब्याह् च गै जागरना अस प्रफार्म करने आं ते कुड़ियें दे ब्याह् च केह् होंदा सोहाग लेडिस बड़ा अच्छा गांदियां बौह्त हालां कि उ'नें गी कनसैप्ट नेईं ऐ संगीत दा लेकिन इन्नी इन्नी सूरीला इन्ना अच्छा इ'यां इ'यां लगदा कि जि'यां संगीत दा पूरा पूरा कनेसैप्ट ऐ पूरा उ'नें गी नॉलेज ऐ लेकिन उं'दा कुदरती ऐ बड़ी अच्छी अजकल्ल सोहाग जेह्ड़े लुप्त होआ दे न पता गै निं ऐ केह्ड़े टाईम दे जि'यां सांत दे टाईम दे अलग सोहाग न बेदी दे टाईम दे अलग न डोली टाईम दे अलग न ते ओह् चीज़ां न जेह्ड़ियां ओह् लुप्त होआ करदियां न अज्ज बी अस पराने लोकें च सर्वे करचै ते प्हाड़ें च जाच्चे जां पिच्चें कोई ग्राएं च जाच्चे ते ग्राएं च फिर बी सानूं एह् चीज़ां सुननें गी लब्भी जंदियां न अज्जें बी किश परानी लेडिस हैन जेह्ड़ियां सोहाग घोड़ियां उ'नें अज्जें तक्कर एह् कल्चर अपना जींदा रक्खे दा ऐ लेकिन जेह्ड़ी अजकल्ल दी न्यू जनरेशन ऐ नमें बच्चे न इ'नेंगी मीं निं लगदा कि इ'नें गी एह् बी नेईं पता ऐ सोहाग केह् न केह्ड़े टाईम गांदे न घोड़ियां केह् न इ'नें बच्चें गी कनसैप्ट बिल्कुल बी जेह्ड़ा खत्म होआ दा ऐ ते इस करियै इंदियां जेह्ड़ियां कैस्टां न मिगी लगदा ऐ सोहाग घोड़ियां एह् सब कैस्टस बननियां चाहिदियां न नेईं बनी दियां ते बननियां बी चाहिदियां न पर मिगी लगदा ऐ कुछ सुनने गी लब्भदिया बी हैन ता कि बच्चें गी एह् सुनियै उ'नें गी पता चलै कि केह्ड़े टाईम च केह् केह् चीजां सखांदे हे लोह्ड़ी टाईम बच्चे केह् केह् बोलदे हे लोह्ड़ी मंग्गन जांदे हे ओह्दे च बी इक संगीत होंदा हा बच्चा पैदा होंदा उस टाईम जेह्ड़ा गीत गाया जंदा उस च बी इक संगीत हा तो हर समें तो समें जेह्ड़ा ओह् मतलब कारकां होंदियां हियां ओह् बारां होंदियां हियां एह् सब बरेबरी सांग हे एह् सब चलदे हे एह् साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ होर अज्ज एह्दियां जेह्ड़ियां बारां कारकां बनी दियां न अज्ज बी सुनियै इ'यां लगदा ऐ कि असेंगी देश आस्तै कुछ करना चाहिदा ऐ अपनें आप च इक मैह्सूस होई जंदा अपने आप च इ'यां जोश आई जंदा ऐ तो एह् चीज़ां हून थोह्ड़ियां थोह्ड़ियां आस्ता आस्ता लुप्त होआ करदियां न इ'नें गी उब्भारना चाहिदा कारकां बारां एह् जेह्ड़े सुहाग घोड़ी एह् सब चीज़ां सुनने गी सानूं मिलनियां चाहिदियां लेकिन में हून दिक्खेआ काफी हून आस्ता आस्ता फर्क पवा दा ऐ थोह्ड़ा थोह्ड़ा बच्चें गी एह्दे च इंट्रस्ट पवा दा ऐ एह् साढ़ी कारकां कनेहियां न साढ़ी बारां कनेहियां न हून डोगरी च केईं बारी एह् सबजैक्ट बिच्च बी ऐ आई गेदा ऐ तुस अपना फोक दे बारे च जानों लोकल जेह्ड़े तुंदे फोक आर्टिस्ट होंदे उं'दे बारे च जानो तोआड़ी फोक दियां सारी विधाएं दे बारे च बच्चें गी पता होना चाहिदा कि साढ़ियां किन्नियां विधाएं हियां अस केह् केह् गांदे हे केह् केह् करदे हे ते उत्त च केह्ड़े इंस्टुमैंट बज्जदे हे ते एह् कनसैप्ट जेह्ड़ा हून साढ़ी पढ़ाई च बी ऐड़ होई गेदा ऐ फोक म्युजिक दे बारे च तुस जानो तुस केह् केह् मतबव केह् केह् तुस मतलब पढ़दे हे पैह्लें केह् केह् मतलब तुस करदे हे ओह् चीजां पढ़ाई च बी आन लग्गी पेदियां बच्चे आस्ता आस्ता एह्दे बारे च जागरत होआ दे न ते साढ़ा फोक म्युजिक जाना दे न इ'यां पी ऐच डी बी कुछ लोग करा दे न कुछ ऐम ए च बी टापिक म्युजिक च आए देन न ऐम च बी फोक म्युजिक दे बारे च ऐड़ होए दा ऐ ते एह्दे बारे च बच्चें गी कन्सैप्ट आस्ता आस्ता कलेयर होआ दे न साढ़े फोक आर्टिस्ट केह्ड़े न जम्मू दे जि'यां किश्ना देवी जी बड़ियां अच्छियां म्युजिक कन्नै बड़ियां अच्छियां भाखा गाई दियां न एह् बच्चें गी हून आस्ता आस्ता पता चला दा ऐ केह्ड़ी भाख कु'नै गाई दी ऐ कोह्ड़ी पार्टी ऐ कुछ पढाइयें च जिसलै इस्सी लेआंदा परोत्सान मिलेआ ते बच्चे जेह्ड़े एह्दै बारै जागरत होआ दे न बाकी साढ़े इंट्रटेनमैंट दे बड़े साधन न डांस म्युजिक थियेटर सब जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू च चला दा ऐ होर बच्चे बड़े दूर दूर तक पुज्जी गेदे न